गोवा जो आसा हांगा आमकां खबर आसा की ट्युरिस्ट येतात आनी खुबशे लायक बिचीस एक्सप्लोर करतात जशें की आरंबोल मिरामार बी हें सगलें तेमी लायक यु नो पयतात बट ही पडटा नॉर्थ गोव्यात आनी थंय अशी खुबशी गर्दी बट सावत गोवान आयला बाणावली बीच कोलवा बीच आनी कि न्हू बटरफ्लाय बीच काबो दे राम ही जी बिचीस आसात थंय चडशी लोक येनात आनी सारकें अशें थंड वातावरण आसता थंय जी लोकाची किरकीर बी खूब ना आनी थंय म्हटल्यार खुबशी पार्क सुद्दां आसा नेहरू पार्क आनी मडगांव सुद्दां थंय नेहरू पार्क आसा इवन म्हापसाक एक नेहरु पार्क आसा सो भुरग्यांक बी खेळपा अशें खूब आनंदाचें वॉटरपार्क बी आसा जशें की फ्रॉगी लँड जालें न्हूव्यांत आनी एक अंजुनाथ सुद्दां आसा लायक वॉटर स्प्लेश म्हणून एक वॉटरपार्क आसा अंजुना आनी झू सुद्दां आसा बोंडला हो एक खूब फेमस जू गोव्यात आनी अम्यूजमेंट पार्काचें म्हाका इतलें खबर ना बट देन शाकाहारी स्पायस फार्म सुद्दां आसा हें फोंड्यात आसा नागेश वॉटर पा वॉटर वल्ड खांडेपारान सुद्दां नागेश वॉटरफॉ वॉटर वल्ड आसा आनी हो वॉटर वल्ड मडगां मडगांव बोड्डा सायडीन सुद्दां आसा बट हो जो खांडेपारांक आसा पय तो मातसो व्हडलो आसा आनी नंदनवन स्पायस फार्म सुद्दां हो खूब आनंदीचो जागो हे फोंड्या लोकेटेड आसा